म्हज्या हांवें काडिल्ल्या एका फोटवाचें वर्णन करचें म्हळ्यार हांव आनी म्हजो मित्र जेन्ना स्विजर्लेंडाक गेल्ले तेन्ना तो वयर सून स्लायड करतालो आनी म्हजे कडेन कॅमरा दिवन ताणें म्हाका सांगलें की आपलो फोटो काड आनी तसोच विडियो काड ताचो विडियो बरो आयलो पूण सकयल पावता पावता जेन्ना फोटो काडपाचो वेळ आयलो तो म्हजेर येवन पडलो आनी अशे तरेन जालें की दोगूय आमी बरोबर पडले आनी शेवटी फोटो आयलो तो मळबाचो सांगपाचें म्हणजे थोडक्यान आमी काणी सांगची ती अशी की फोटो जे म्हजे फ्रेंडाचो येवपाचो तो चुकून आयलो मळबाचो